कोन क्वेस्चन आसान आबैए अहाँके हमरासबके एमहर एगो डान्स सिखबै छै एगो मैडम छै से बहुत सुन्दर डान्स सिखबै छै ओ रीलसब बनबै छै हमरो सौख छै जे हमहूँ जाकऽ ओकरा लग सीखी बहुत सुन्दर सिखबै छै आओर डान्स एकटा कला छिए जे बढ़ि कला छिए जे प्रसाहित कएल जाइ छै जे प्रसाहित कएल जाइ छै जे हमहूँ आगाँ बढ़ै चाहै छिए ओ रील्ससभ बनबै छै हमहूँ उत्साहित होइ छिए जे हमहूँ ओमहर जाकऽ किछु कऽ सकै छिए जे हमहूँ हमरो नाम प्रसिद्ध हेतै ओहि रीलसबमे देखै छिए बहुत सारा स्टारसबके रहै छै स्टार रहै छै जे कै सकै छै बहुत सुन्दर सुन्दर रील बनबै छै हर जगह जगह जाकऽ ओहिसँ हमहूँ प्रोत्साहित होइत छिए जे हमहूँ रील्स बना सकै छिए आओर हमहूँ सिखैलए जाइ छिए ओ बढ़िआँसँ सिखा रहल छै ओ